بھارت میں میری پسندیدہ ریاست دو ہیں ایک دہلی اور ایک اتّر پردیس دہلی تو اس لیے کہ دہلی کی فضا بہت اچھی ہے دلی دہلی کی جو رہائشی علاقے ہیں وہ بہت متأثر کرتے ہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور وہاں ارننگ کے بھی بہت سارے ذریعے ہیں آمدنی کے بھی بہت سارے ذریعے ہیں لوگ آسانی سے جوب مل جاتی ہے اور ہر کسی کا اچھے سے وہاں کام چل جاتا ہے جادہ سے زیادہ نہ مہنگا علاقہ ہے وہ زیادہ نہ سستا ہے مطلب ہر کلاس ہر طرح کے لوگوں کا وہاں گزر بسر اچھے سے ہوتا ہے اس لیے میں اس کو پسند کرتا ہوں دوسری چیز کہ میں اتّر پردیس کو بھی بہت پسند کرتا ہوں چونکہ اتّر پردیس ایک ایسا ایک ایسی ریاست ہے جہاں اردو تہذیب کی اردو تہذیب اور ادبی ثقافت کا بہت وہاں دور دورا اور وہاں بہت شہرہ رہا ہے ان کا تو وہاں سے اردو تہذیب سیکھنے اور دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ بہت دل کو لبھاتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے اور انسان بہت جو ہے اس سے متأثر ہوتا ہے کیونکہ ارد ادبی تہذیب کا فروغ کہہ لیجیے یا کہہ لیجیے اس کی ترویج جو ہے وہیں سے ہوئی ہوئی ہے اتّر پردیس سے اور اتّر پردیس جو ہے علم کا گہوارہ بھی مانا جاتا تھا کبھی اور اب بھی اردو تہذیب میں اس کا بڑا رول ہے جس جو شروع سے رہا ہے اس لیے ان دونوں ریاست کو میں پسند کرتا ہوں